हाँ सर मैं मेरा नाम अजाद गिरी है मैं शिव शक्तिनगर चिल्काटांड से बात कर रहा हूँ एक सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुझे कार लोन चाहिए इसके लिए क्या प्रोसेसर है क्या चीज़ें हैं उसमें क्या है मुझे सब डिटेल में आप समझाइए जी सर मुझे कार लोन चाहिए मुझे मतलब कि कार लोन के बारे में आप बताएं किस में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा कितना टाइम लगेगा कितना उसका चार्ज लगेगा कुछ मेरे को बताए डॉक्यूमेंट बताइए सर क्या क्या लगेगा जी सर जी सर मतलब ये कराऊँ डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा सर जी जी जी जी सर और सर ये कह रहे थे कि मतलब कि मुझे अपनी मम्मी के नाम पर लोन निकालना है तो उनका क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा जी मेरी मम्मी पढ़ी लिखी नहीं है उनका वो पैन कार्ड सर नहीं बनाया पैन कार्ड जरूरी है क्या सर पेन कार्ड क्यों जरूरी है पैन कार्ड जो पढ़ी लिखी नहीं हूँ कोई मतलब नहीं है हाउसवाइफ हैं तो उनको पैन कार्ड की क्या जरूरत है जी सर और सर इसमें मतलब की अप्रूव करवाने में कितना टाइम लग जाएगा सर सर इतना टाइम सर चलिए ठीक है सर मैं आपको परसों आता हूँ बैंक में मिलता हूँ जी सर थैंक यू सर